गोलोम बोथोर आरो दैज्लां गोजां बोथोर मोननै मोननै बोथोरनि बारहावानि सोमोन्दै आं एसे

दैज्लां बोथोर राव जोङो आबाद फसल मावनायाव दांनायाव जोङो नांगौ बादियै गोबां दैखौ मोननो हाबोआसै गायनाय समाव रानखाव रानसि गरम जाबाय आरो सान्दुंनि थाखायनो जोङो माइ फोथाराव ओंखारनो हायै बादि जाबाय जानांबाय नांगौ बादि दैखौनो गायनाय फुनाय समाव मोननो हायासै आबाद फसलफ्रा हाग्रा जालांजोबबाय जोङो दा मोननांगौबादि फिथाइखौनो मोननो हागोन ना हाया साननांगौ बेलासो जाबाय गायखांनायनि उनावसो अखाया बांद्राय हानानै होबाय आरो आबाद फसलफोरा एम्फौ एनला जालांबाय बबावबा दैजों लोमजानानै थैलांबाय

जोङो आबाद फसलनि सोमोन्दै माबोरै सावरायबावनो जोङो गोजां बोथोरावबो बिदिनो गुसुबा गुसुद्राय गरम गोजां जायो आरो गोलोम बोथोरा बिदिनो गरमबा गरमद्राय ओंखारनो हायै बादि न' सिंनिफ्रायनो जानांबाय आरो नांगौ बायदि मोननो हायैनि थाखाय जायो आबाद फसला मोजां जायो बेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय